मैंने अभी कुछ दिन पहले एक विज्ञापन देखा था अखबार में डिओडोरेंट का जिसे में जीओ मार्ट से खरीदकर लाया था मैंने उसको इस्तेमाल करा मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो उसकी खुश्बू बहुत ही प्यारी थी उसे लगाते ही सबने मेरे से पूछा कि कहाँ से लिया आपने इसकी खुश्बू बड़ी प्यारी है क्या नाम है इसका कौनसी कंपनी का है ये सवाल मेरे से सब करने लगे और वाकई में उसकी खुश्बू बहुत ही प्यारी थी और मुझे वो बहुत ही पसंद आया मैं अभी भी उसे ही इस्तेमाल कर रहा हूँ और जब तक वो है मैं उसे ही इस्तेमाल करुंगा क्योंकि मुझे वो अभी तक का सबसे अच्छा लगा और दूसरी बात मैंने जब उसे जीओ मार्ट से खरीदा तो वो मुझे उसकी एमआरपी से भी कम दाम मे वहाँ से मिल गया तो इससे अच्छा और क्या हुआ मुझे वो डिओडोरेंट बोहत ही अच्छा लगा